मैं अभी इस वक्त बशीर बद्र की किताब पढ़ रहा हूँ क्योंकि यह किताब शायरी और संगीत से संबंधित है मुझे संगीत और शायरी काफ़ी पसंद है इसलिए मैं इस तरह की किताबें पढ़ता रहता हूँ जब मैंने बशीर बद्र की यह पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने उनकी लिखाई की ज़रिए से मुझे भौतिक रूप से काफ़ी चैलेंज किया और काफ़ी प्रभावित भी किया उनका जो लिख लिखने का तरीका है वह बहुत ही निराला है और इस चीज़ से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ यह किताब मैंने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी कई बार शेयर की है और उनको भी यह किताब काफ़ी अच्छी लगी है और इस किताब से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला और मैं सीख रहा हूँ यह किताब बहुत ही ज़्यादा इंट्रैस्टिंग है